मे जे छै से पहिले बच्चा सभके हमसभ देखियै नहाइत तऽ हमरा सभसँ सिआन आदमी सभजे नहाइत रहै तऽ बच्चो सभ कुदि जाइ तऽ बहुत बच्चा ओहिमे डुबकी काटै हेलै तऽ हमरा सभके हेलऽ नहि आबै तऽ हमसभ सिखलहुँ हम डुब्बी कटनाइ सेहो सिखलहुँ छलाङ्ग मारनाइ पानिमे गाछ परसँ चढ़िके कुदनाइ सेहो सिखलहुँ ऊँच पर से पानिमे कुदैत केना छै पहिले डर लागै एक दू बेर कुदलहुँ तऽ हमर सभके डर खतम भेल डर खतम भेलाके बाद हमहुँ सभ सिखलहुँ हेलनाइ सिखलहुँ पानिमे माछ पकड़नाइ सिखलहुँ जे केना पकड़ैत छै तऽ ओ सभ कोनो चीज फेक देलहुँ ईटा पत्थर तऽ ओहि पानिमे डुब्बी काटिके निकाललहुँ हमसभ तऽ ओहो सभ सिखलहुँ ओहिके बाद जे छै से पोखरिमे तीन चारि प्रकारके आनन्द लेलहुँ हमसभ नहेलहुँ अलगे ओहिमे कनिकाल कुदलहुँ अलगे आ ओहिके बाद तैरनाइ सिखलहुँ आ डुबकी मारनाइ जरूर सिखलहुँ ओहिमे जे डुबि कऽ डुब्बा पनडुब्बा जकाँ जे एहि कातसँ ओहि कात भऽ जाइत छै जते काल साँस रुकल ओते काल हमसभ ओहिमे सिखलहुँ जतेक काल तक हमसभ पानिमे साँस लऽ कऽ रहि सकैत छी